हलो नमस्ते नमस्कार कैसे हैं हलो कहे रहें कैसे हैं आप हाँ बता रहे थे आप वह घूमने के लिए आप वहाँ वहाँ जाना चाहते हैं वह नैनीताल चलें क्या घूमने के लिए नैनीताल क्या आप ही अकेले जाएँगे हाँ अकेले जाएँगे तो मान के चलिए यह क़रीब आप जाने का पूछ रहें या सब कुछ ख़र्चा हो जो सब कुछ आप वहाँ पर जाएँगे पहले तो अपनी गाड़ी से जाएँगे आप ठीक है तो उसमें मान के चलिए कुछ नहीं तो पाँच छः हज़ार का पेट्रोल लगेगा और डीजल का वे तो लगेगा ही उसके बाद गाड़ी पर जो ख़र्चा होगा और फिर वहाँ पर जाकर आप घूमेंगे उसका अलग चार्ज पड़ेगा और वहाँ पर एक किसी रेस्टोरेंट पर रुकेंगे जो होटल में तो आप उसका अलग चार्ज पड़ेगा खाने वाने का रहे के

तो आप और और यह आप वहाँ केदारनाथ जा सकते हैं हाँ और जा सकते हैं आप वह घूमने के लिए हाँ महाकलेश्वर जा सकते हैं आप घूमने के लिए और अब तो आप आगरा जाइए आगरा आगरा जाइएगा हाँ आगरा जाइए वहाँ पर ताज महल है वहाँ पर चार्ज भी कम लगेगा और आप घूम के भी आएँगे वहाँ पर ताज महल बना हुआ है तो बताइए आप वहाँ पर आगरा जाना चाहेंगे या कहीं दूसरी जगह पर आपको जहाँ पर अच्छा आगरा चले जाएँगे आप बताइएगा वहाँ पर ख़र्चा मान के चलिए आपका सब अगर आप सिंगल जाएँगे तो मान के चलिए पाँच छः सात हज़ार में हो जाएगा

हाँ आप अपनी गाड़ी गाड़ी से जाएँगे अपनी आप आप अकेले जाएँगे ना ट्रैवल करेंगे आप अकेले हाँ हाँ तो यह आपके सिर्फ छः सात आठ हज़ार रुपये का ख़र्चा आएगा आप कैसे रहते हैं वहाँ पर क्या वह सब आपके ऊपर डिपेंड करता है ना

और भी कुछ नहीं और कहीं अगर आपको कहीं अगर आप दूसरी भी जगह प्लान सोच रहे हैं जाने का हलो ठीक है फिर आप बताइएगा फिर आगरा जाना है ठीक है ठीक ठीक है नमस्ते